हेलौ सोरमोन्थाय सोर बबेनि औ औ औ औ औ माबाफोर ब्रेड माबादि ब्रेडखौ मा कम्पानिनि मोनलाय अह' ह ह अह' आच्छा बे ब्रेडाथ' आंनावहाय बिदि नङामोन ओम आंनावथ' बेफोरबायदि थायामोनलै थानायाथ' लाया लाहैनाया नाथाय नों बे ब्रेडखौहाय जुदि आंनावनो लाबोदोंबा लांफैदोंबा आंनो लाबोनानै देखायफैनो हागोन नामा नायनि आं बे माबादि मुसिदों मादों फास्तानि सिगां फैनो हायोबा जागौमोन नाथाय आंनिया न'आवहाय जोबोद असुबिदा नालाय बेनिखायनो फास्तानि सिगां बन्द' खालामनो नागिरदों जायो सारिता माबायाव फै दुइतासोआव फै दुइतासोआव होमबाना आंखौ लोगो मोनगोन आरो माबागोन बुस्तुआनो आंनि नङा मोनदां मालआनो दुइता जाखाबाय आंनि बुस्तुखौथ' आं सिनायगोन नाथाय होफैग्राफ्रासो माबा मोनसे बेजार खालामदों नामाथाय माथो आंलाय नायगासिनो दाबो माथो आंनि बयबो बस्तुखौबो माथो बे एखेआनोजोब माथो

खालामो खालामो नाथाय आं बक्सियाखौ फानानो अकिया फाना नायबा सिनायगोन दे माबायदि माबायदि असुबिदा जादों आं नायग्रोबासे बुजिसिगोन दे आं नायग्रोबासो बुजिसिगोन आंनि बुस्तु ना सोरनि बुस्तु नाथाय आंनिबा आंनिफ्राय मोनलांदों बा आं सोलायना हरफिनगोन रितार्न खालामफिनगोन माबा होगोन आं

ओ हो नायगोन दे नायगोन नायनि

मा आच्छा सा एम्फौआथ' अरो ना दा नै नै बेखौहायसो ओ ब्रेडासो एम्फैआथ' गरसे गरनैखौ जाखागोन

दे थाब लानानै खबरा होफिनबानो जाबाय दे लाबोफिनबानो जाबाय आंबो दखान फांगोन नालाय पासताहा लागे दे होमबा दोन्थ'नोसै दे